आज के समय को देखते हुए बच्चे को अपने स्वच्छ वातावरण के लिए सब से पहले तो हमारे आस पास सफ़ाई हो हमारे यहाँ हरा भरा माहौल हो पेड़ पौधे हों एनवायरमेंट अच्छा हो और जो जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम है मोबाइल हो गए जितने भी ये लैपटॉप टी वी इन सब से बच्चो को अगर दूर रखा जाए कम समय का उपयोग दिया जाए तो आज का बच्चा स्वस्थ रह सकता है क्योंकि आँख कान ये सब बीमारियाँ हमारे यहाँ आज के बच्चे जो मोबाइल उपयोग कर रहें हैं फिफ्टी पर्सेंट बीमारियाँ उससे हैं और आज का जो खान पान है वो शुद्ध नहीं हैं वैज्ञानिक तौर पर जो इंजेक्शन वग़ैरह दिए जाते हैं उससे बच्चों को एक दम ग्रोइंग एज हो जाती है मोटापा बढ़ जाता है उनका दिमाग़ उम्र से ज़्यादा डेवलप हो रहा है ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ है और इससे जो आने वाली पीढ़ी है या आज के जो युवा वर्ग हैं उनके लिए बहुत हानिकारक है और इसी से कई तरह की बीमारियों को उनके शरीर में ग्रेहण कर रखा है